हा ज़रूरु सभ खां पहिरीं हिक थीम सोचिबी आहे कहिड़ी ड्रॉईंग ठाहिण जे बारे में उहा थीम यां उन जी कंहीं समिझो के प्रॉडक्ट आहे उन जो ब्रॉशर ठाहियूंसि था त उन ब्रॉशर में हिक उन जी टैगलाइन हूंदी इनीशल फस्ट पेज ते टाईटल पेज ते जंहिं टैगलाइन खे ई थीम रखिबो उन जो ऐं सॼे जो सॼो ब्रॉशर उन थीम ते ई वेंदो हाणे इग़्ज़ांपल जे तौर ते तव्हां थीम खईं पीकॉक कलर्स ऐं उन जो ई नेचर पीकॉक जो जीअं की हू बारिश में पंहिंजा पंख फ़ैलाए नचंदो आहे त कंहिं कलर कंपनीअ जो कंहिं पेंट कंपनी जो उनजो अगरि प्रमॉशन हुजे त उन पीकॉक कलर्स जा जेके यां मोर पंख जा जेके कलर्स हुजनि उन जी सॼी थीम सोचे सघिबी ऐं उन जे हिसाब सां ई सभई पेज ड्रॉईंग कॿा सभिनी पेजिस मां कुझु डार्क थींदा कुझु लाईट थींदा कुझु मिड कलर थींदो कुझु डबल कलर थींदो जंहिं में हाणे तर्कोएश कलर ऐं नेवी ब्लू कलर थोरो सो वाएलेट मिलाए करे उन्हनि कलर जा हिकिड़ा अलॻि पेजिस ठाहिबा ईअं करे सभु सभु समिझो वीह पेज हुजनि त वीहनि पेजनि मां डिवाईड कॿो ॿ ॿ पेजनि मां ॾह भाङनि में ऐं ॾह भाङनि जूं ॾह ई थीम ठाहिबियूं हाणे उहो फ़र्स्ट हुजे जेको उ सपोस के ॿिनि ॿिनि जो पाण सेट ठाहियोसीं त जेको फ़र्स्ट पेज आहे फ़्रंट पेज उहो सपॉज़ डार्कर रखियो आहे त लास्ट पेज बि डार्क वेंदो जीअं पहिरियों पेजु ऐं वीहों पेजु ॿियो पेजु ऐं उणिवीहों पेजु उहो वरी ॿिए थीम ते वेंदो त जीअं पंहिंजी नज़र हूंदी अ सिक्स बाए सिक्स राईट आई थोरी वधीक हूंदी आहे हूअ फ़ाए पॉंईट नाएन हूंदी आहे ईअं ॿुधो आहे पक्को ख़बर नाहे पर जॾहिं पंहिंजी राईट आई किथे ॾिसंदी आहे जेको कलर ऐं उन खे हिकदमि उहो चेंजु मिले त उहो उन खे नॉटिस कंदी आहे ब्रेन उन खे नॉटिस कंदो आहे उन थीम ते वञी सघिजे थो ईअं ई हिकु लाईट हिकु डार्क हिकु लाईट हिकु डार्क करे सॼो ब्रॉशर सेट कॿो ऐं उन खां पोइ उन जो जेको ॾेखाव ईंदो जेको उन जो उभार ईंदो उन जो पंहिंजो अलॻि ई मज़ो हूंदो